हाँ सर ना हाँ सर

आप बताइए कैसा बाल कटवाना है तो मैं हम कर देती हाँ शाम को हाँ दो सौ अढ़ाई सौ जैसा आपको बाल कटाना है वैसा मैं काट देती हूँ हाँ बोलिए सर हाँ तो आइए हम काट देंगे हाँ आइए हम काट देंगे है और बताइए सर हाँ तो आइए नहीं आज कल कितनी महंगाई है छोटे बच्चों का बाल काटना है तो सौ दो सौ लगते हैं तो कौन दो सौ चली चली चलिए हम सौ रुपये में आपके बाल काट देते हैं कलर भी करवाएँगे हाँ तो आइए हम आपका कलर भी कर देंगे ठीक है सर आप जब पैसा देने में कहते है कि हाँ एतना नहीं देंगे तो हम थोड़ा में कर देंगे आपका ठीक है ना सर ठीक है सर हाँ ठीक है आइए आप बच्चे लोग का काटना है तो बच्चों का काटना है तो उसको भी लेकर आइए आपका भी काट देंगे और बच्चों का भी काट देंगे ठीक है सर ठीक है सर तो ठीक है हम आपका बाल भी काट देंगे कलर भी कर देंगे आप आइए ठीक सर ठीक सर और आपका क्या करना है

ठीक है सर मशीन वाला अगर काट मशीन वाला अगर काटेंगे तो ज़्यादा पैसा होगा मसीन मसीन हाँ मशी मशीन वाले में मशीन वाले में सर सुनिए मशीन वाले में ज़्यादा लगता है चार्ज हाथे से काटने में थोड़ा कम है तो ठीक है आपका जैसा जैसा मन है वैसा भी आइए मेरे पास हम आपका बाल भी सेट कर देंगे कलर भी कर देंगे अपने बच्चों को लेकर के आइए सर हाँ ठीक है सर नमस्ते ठीक है सर ठीक है सर हम आपका चार्ज कम भी लेंगे आप आइए आपने बच्चों को लेकर के आप भी आइए हम आपका कलर कर देंगे बाल भी काट देंगे ठीक है सर नमस्ते